स्टेज ते ॻाइण सां शुरू शुरूअ में त इअं महसूसु थींदो ई आहे छो की त स्टेज ते ॻाइण में अॼु केरु बि आहे त थोरी झिझक थींदी आहे थोरी दिक़त बि थींदी आहे परेशानी बि थींदी आहे घॿराहट जो बि अनुभव थी वेंदो आहे पर हुन खे क़ाबू करण लाइ करे पाण खे मतिलबु पंहिंजो पाण खे मन खे मज़बूत करे करे अगरि कंदासीं त पोइ दिक़त कोन्हे पोइ माण्हू शुरूआति में थोरो झिझक थिए थी पर धीरे धीरे धीरे धीरे पोइ माण्हू पंहिंजो पाण खे हुन माहौल में सेट करे थो वठे पोइ हुन खां पोइ ई दिक़त वारी ॻाल्हि कोन थी थिए ऐं हुन लाइ करे जेतिरो क़दरु थी सघे पंहिंजो पाण खे पको करे करे अगरि कंदासीं त पोइ न दिक़त वारी काई ॻाल्हि कोन्हे परेशानी वारी काई ॻाल्हि कोन्हे मन खे पको कजे बाक़ी सम्झो हे सम्झी करे ॻाइए की बसि मां अकेलो ई थो ॻायां त पोइ ॾिसो न केतिरो मज़ो थो अचे ॻाइण में ऐं की हिकु प्रकार जी काई बि दिक़त कोन थिए थी पोइ हिन खां पोइ